साढ़े इत्थें गौरमेंट डिग्री कॉलेज़ शिरदली बने दा थर्ड ईयर दा फर्स्ट ईयर दा सैकेंड ईयर दा थर्ड ईयर दा कॉलेज़ बने दा इत्थें साढ़े ग्रांऽ दे बड़े बच्चे जंदे पढ़ने ई उद्धर